मैंने दूसरा प्रोडक्ट एक डोर मैट खरीदा था जो की एक पायदान था लेकिन इसके साथ मेरा एक्सपीरीएन्स मेरा अनुभव बहुत ख़राब रहा क्योंकि यह लाते ही फट गया था और दूसरा इसमें फटे हुए बहुत सारे धागे भी निकल रहे थे तो ओवरऑल मेरा इसका एक्सपीरीएन्स मेरा अनुभव बहुत ख़राब रहा